खोमायाबो खोनालाय लाङाहाय

नै आं बुंहरदों थिंग्रिं आं माबायो मैगं आबाद खालायो गोबोरखि हासारजों खोनालाय लाङासैलै माबाफैलाय लाउड होफैलाय ए नै आं माबा मैगं आबाद खालायो मेसें बोथोरावथ' आलु गायो आलु खफि न'आवनो हासार दंखायो गोबोर हासार दंखायो ए बिदिनो बिस थाखा फसिस थाखा मोनो आलुआथ' बिस फसिस मोनो खोनाया खोनाया मोनदां मेसें बोथोराव बिदिनो खफि आलु गायबाय फाननो मोनो दा

गायो बिदिनो बिगासे आदा बिगा बिगा हायाव गायो खोनालाय लाङासैहाय न'लाय माबाफैलाय

मानसियानो एसे खोमाखौनो खोनाया खोनाया र' खोनायाखै आं बिदिनो दा थिनालि थिनालिनि बे हुलथु थिनालिआवनो फानो जोङो खाथिनि बे बै हुलथु हाथायाव फानफैयो हुलथु थिनालि हाथायाव खोनायासै सार